जय झूलेलाल अचो त कुझु ॻाल्हायूं असां पहिंजी सिहत जे बारे में ऐं उन सां लॻोलॻु कुझु ॻाल्हियूं सिहत सिहत जॾहिं ईंदी आहे त उन सां ई हिकिड़ो वर्डु ईंदो आहे अस्पताल दवाख़ाना डॉक्टर नर्सियूं इअंई कुझु इस्पतालूं आहिनि बाम्बे जूं फेमस हॉस्पीटल आहिनि जेके गवर्नमेंट जूं हूंदियूं आहिनि ऐं ऐं जेके प्राइवेट हूंदियूं आहिनि इन्हनि ॿिन्हीं में ॾिठो वञे त अगरि गवर्नमेंट वेंदासीं त उनमें ख़र्चु ॾाढा घटि हूंदा आहिनि ऐं जांच ऐं जांच घर में बि वेंदा आहियूं त उते घटि लॻंदा आहिनि पर उते असांखे टाइम ॾाढो लॻी वेंदो आहे छो त उते चवंदा आहिनि हे फॉर्म भरियो हे फॉर्म भरियो हे फॉर्म भरियो उनमें असांखे जाते ॿिनि ॾींहनि जो कमु हूंदो उते अठ ॾींहं लॻी वेंदा आहिनि ऐं प्राइवेट में वेंदा आहियूं त असांजो कमु त जल्दी थींदो आहे पर उते असांजो पैसो बि पाणीअ वांगुर वहंदो आहे ऐं साफ़ सफ़ाई बि सुठी थींदी आहे पर गवर्नमेंट कुझु अहिड़ियूं बि अस्पतालियूं ठाहियूं आहिनि जाते जेके मिडिल क्लास जा माण्हू आहिनि उहे घटि ख़र्चु में बि पंहिंजा पंहिंजो अ बीमारीअ जो इलाज कराए सघनि इअंई जीअं त असांजे पंजे नम्बर में उल्हास नगर जे पंजे नम्बर में बि अस्पतालूं आहिनि उते बाम्बे जा सुठा डॉक्टर ईंदा आहिनि जांच कंदा आहिनि ऐं दवाऊं बि ॾींदा आहिनि ऐं उते असां जो घटि ख़र्चु लॻंदो आहे इअंई चयो वञे त जीअं त टे नम्बर जी प्लांटिनियम अस्पताल आहे उते त सफ़ाई ॾाढी सुठी हूंदी आहे डॉक्टर बि बाम्बे जा ईंदा आहिनि नर्सियुनि जी बि छा ॻाल्हि कई वञे ऐं उते जेके हॉर्ट जो इलाज थींदो आहे न ऐं असांजे दिलि जो इलाज थींदो आहे न उहो फ्री में थींदो वेंदो आहे ऐं उहा अस्पताल ॾाढी सुठी आहे